گیارہ ایک ہزار ایک سو اکیاون پانچ لاکھ پچپن ہزار پانچ سو ساٹھ ایک ہزار ایک سو اکہتر دس ہزار